कहीँ घुमैके लिए हम गाड़ी बुकिन्ग कएने छलिए ओला ट्राफलके लेल लेल केहु केहु कएने छलिए आओर जाइ छलिए गाड़ी बुकिन्ग कएने छलिए चारि चक्का तऽ यहीके लिए हमरा एकाएक एग्जाम चलि अएलै तऽ वही हम एग्जाम तऽ छोड़ि नहि सकलिए हँ यही सबके चलिते हम एग्जाम दैलए जाइ छिए आओर गाड़ी रद्द करै छी आओर हइ ने से अहाँके जे हम एडवान्समे पइसा पेमेन्ट कएने छलहुँ तऽ ओहिमेसे अहाँके जे अथी होइ हइ राशि होइ हइ से अहाँ काटि लिअऽ आओर हमरा ओ पइसा आपिस करि दिऔ कि अहाँ कारण बता सकै छी आओर एड एडवान्स बैँक मनी ए टी एम या एकाउन्ट पे अहाँ पइसा भेज सकलिए भेज दिऔ आओर यही सबसे यही सबसे हइ ने से मतलब जाइ छऽ जाइवला छलिए पर एकाएक एग्जाम हमर चलि अएलै तऽ ई सबसे हम कि करि सकलिए हँ जे पइसा भुगतान हम कएने छलहुँ मुद्रा अहाँके ओहो कोनो कारणसे के केप बऽ रद्द करै पड़ल अहाँ यही सबसे बतैऔ आओर जो पइसा हम अहाँके ड्राइवर या डराइवर के किछु टिपमे आओर ड्राइवरके देने छलहुँ आर अहाँके जे एकाउन्ट यऽ अथीपर ट्रान्सफर हम कएने छलहुँ से अहाँके जे अथी बनै छै से काटि लिअऽ आओर वहीसे हइ ने से अहाँ पइसा हमर आपिस करि दिऔ किएकि फेर गाड़ीके जरूरत पड़तै फेर हम ओलासे ओलासे हम ऑडर करि लेबै बुकिन्ग करि करि लेबै यही से हम हइ ने से माफी चाहै छी आओर यही सबसे हइ ने हमर पइसा वापिस करि दिऔ किएकि एकाएक एग्जामके कारण हमरा गाड़ी बुकिन्ग बन्द करैके पड़ल यही से यही से ओलासे अहाँ